हाँ मैं मानता हूँ टेकनोलोजी के बारे में सीखना एवं अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा बुनियाद है अभिशेक है जैसे कंप्यूटर है कंप्यूटर भी सीखना है समझना है कंप्यूटर के माध्यम से हम टाइपिंग सीख सकते हैं और टाइपिंग करने से पेपल ऑनलाइन एक दूसरे से यहाँ से भोपाल पहुंचाया जा सकता है इंदौर पहुंचाया जा सकता है किसी भी देश में अन्य प्रकार किसी भी देश में उसका फ़ायदा होता है हमें और जैसे हवाई जहाज़ है ट्रेनें है उसके आई आई टी करने के माध्यम से अध्ययन करते हैं हम आइ आइ टी कौलेज से तो उसके माध्यम से हम ट्रेनों को चलाना सीख सकते हैं हवाइ जहाज़ चलाना सीख सकते हैं और रिपेयरिंग करना गाड़ी की रिपेयरिंग करना भी हम सीख सकते हैं कार है मोटरसाइकिल है और आइ आइ टी के माध्यम से हम ये भी सब कर सकते हैं और इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है और आइ आइ टी के माध्यम से ही हम छोटे वोटे जैसे घरेलू वाला भी आइ आइ टी के माध्यम से हम सीख सकते हैं जैसे फ्रिज है और उसके बाद में आप का आप का आप का आता है कूलर उसके बाद में आप का आता है पंखा आता है ये सब टैक्नौलोजी में बहुत हि ज़्यादा महत्पूर्ण है